पणजे मडगांव वास्को म्हापश्यां फोण्या बिछोले कुकोळे साकळे कडचोड्यां केप्यां कालांगूट बागा अणजुना वागातोर मरजे आशव्या आरामबोल मिरामार दोना पावला कोोलवा बणाले वारका केळोशी पाळोळ्या आगोंद पाटण्या गालजीबाग बेतूल आल्दोना आसगांव शिवोले सालगांव पार्रा कानोले निरुल पवरी ताळेगांव कोटरे रटले चिचोण्या बेदलबाती म्हजोड्या न्हायिले वेदना साकवाळे उतोडडा कुलयां चांद्रा रुमडामोळ वेली आग्वाद शापोरा रेश मागोश काबोद रामा तिराकोल पन्नें गोय दिवार शवराम सांज सिंंद मोले खोतीगांव नेत्रावळी दाबोली मोपा मंगेशी बोंडला